मिगी जेह्ड़ा कविता लिखना जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा जैदा पसंद ऐ ते में जेह्ड़ी ऐ कविता गै जेह्ड़ियां में लिखनी होन्नी आं ठीक ऐ कविता मिगी चाह्न्नी आं कविता गी कुसै राइटिंग कुसै क्हानी गी लिखना एह् जेह्ड़ा ऐ मनै दे भाव होंदे न कोई बी मतलब इ'यां नेईं आक्खी सकदा कि बेहियै तुस लिखी ओड़ो मिगी जेह्ड़ी कविता लिखना अपने घर दी छत उप्पर बेहियै कविता लिखना बड़ा जैदा पसंद ऐ ते एह् कविता में अपनी मिगी जेल्लै इन्सान कविता लिखदा उसी इ'यां लगदा कि ओह्दे कोल कलम कताब ते इक ओह् और इक कुदरत गै की जे ओह्दे बगैर बंदा किश निं ऐ की जे मनै दे भाव अजकल तुस कुसै गी सनाओ तां ओह् उसलै गै जेह्ड़े मची जंदे न इस करी जेह्ड़ा बंदा अपनी कविता राएं अपनी कलम दे राएं जेह्ड़ा लिखदा ऐ ओह् जेह्ड़े भाव न ओह् म्हेशां सदियें धोड़ी रौंह्दे अपने भाव में बी चाह्न्नी आं कि में बी कविता अग्गें अच्छी बनां एह् जेह्ड़ी मेरी हाब्बी ऐ जेह्ड़ी मेरी इक चाह् ऐ इसी में अपने जीवन दे कन्नै कन्नै धोड़ी लेआं में चाह्न्नी आं कि में इसी कन्नै निं लेआं एह् मिगी कन्नै लेऐ ऐज ए मी मेरा कैरियर आपशन बनियै में ते चाह्न्नी आं में एह्दे च लिखां में एह्दे च अपनी पन्छान बनांऽ ते मिगी कविता लिखना जेह्ड़ा ऐ कुदरत दे शलैपे गी लेइयै अपने डुग्गर प्रदेश दे लोकें गी लेइयै अजकल दे लोकें दे ब्यहार गी लेइयै केह् लोक कि'यां केह् करै दे न जेह्ड़े समाज च रोजमर्रा दी जिंदगी चलदी ऐ घटना घटै दियां न उ'नें गी लेइयै कविता इ'यै दे च मेरी कविता दे जेह्ड़े न ओह् पक्ख होंदे न ते अक्सर में इ'यै किश लेइयै जेह्ड़ी कवितां लिखनी आं ते में चाह्न्नी आं कि कविता जेह्ड़ी ऐ मेरी जिंदगी भर कन्नै चलदी र'वै ते एह् मी लिखना बड़ा जैदा पसंद ऐ ते में इ'नें गी चाह्न्नी आं कि में लिखदी र'वां मिगी जेह्ड़ा ऐ अपनी कुदरत दे शलैपे कन्नै कविता लिखना ते बड़ा गै जैदा पसंद ऐ में चाह्न्नी आं जेह्दे च पेड़ पौधे अपने नदियां नाले झरनें इ'नें गी लेइयै पक्खरू की जे साढ़ा जेह्ड़ा डुग्गर प्रदेश ऐ एह् कुसै जन्नत कोला घट्ट नेईं ऐ ते एह्दे बिच इन्नियां चीजां न कि बंदा थक्की निं सकदा इ'नें गी दिक्खी दिक्खियै ते इक जेह्ड़ी मनै दी शांति ऐ कुदरत कोला जैदा कोई नेईं देई सकदा ते एह्दे इस चीजें गी लेइयै में कविता लिखनी आं होर रोजमर्रा दी जिंदगी च जे केह् घटै करदी ऐ केह् घटना घटै करदी ऐ किस चीजै दी लोड़ ऐ उस चीजै गी लेइयै कविता होंदियां न ते एह् कविता में जेह्ड़ी ऐ में अग्गें बी बोल्लियै अग्गें बी लेई जाना चाह्न्नी आं होर मिगी अपनी मात्तर भाशा गी लेइयै बी बड़ी जैदा कविता लिखी दियां कि मात्तर पन्छान मात्तर भाशा कन्नै साढ़ी पन्छान ऐ अस मात्तर भाशा लेई नेईं ऐ की जे मात्तर भाशा असें गी अस अस साढ़ा बजूद गै मात्तर भाशा लेई ऐ जेकर मात्तर भाशा गै नेईं होग ते अस केह् करगे ते जि'यां में आखनी आं कि एह् जेह्ड़ा मेरा इक कविता मेरी जेह्ड़ी ओह्दे च बी लिखनी आं अपनी रोजमर्रा दी जिंदगी च केह् घटना घटै करदी ऐ कुत्थै केह् होआ करदा ऐ अज्ज कुत्थै कि'यां केह् करै कोई केह् करै करदा ऐ की एह् जेह्ड़ी पूरी दुनिया बिच होआ करदा ऐ उसगी लेइयै जेह्ड़ियां कविता लिखनी आं ते में इसी अपने कन्नै अग्गें लेई जाना चाह्न्नी आं कि अग्गें जि'यां में कविता जेह्ड़ा में ओह् लिखां मेरी इक जाब बनियै इक मतलब मेरी जिंदगी दा इक जनून दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ा इक मेरा आर्थक अधार बी बनी जा ते जेह्ड़ी जिंदगी ऐ क्योंकि जिंदगी च हर चीज दी जेह्ड़ी अपनी अपनी जगह् जरूरत होंदी ऐ ते सारी जरूरतां इन्सान गी जेह्ड़ियां न ओह् पूरियां करने गै पोंदियां न किश होई जंदियां न ते किश नेईं में इ'यां गै चाह्न्नी आं कि जेह्ड़ी कविता ओह् मेरी जेह्ड़ी ऐ पूरी जिंदगी कन्नै चलै मेरी जेह्ड़ी जरूरत निं मेरा जनून बनियै चलै ते एह् जेह्ड़ी ऐ ना कविता जेह्ड़ी ऐ में बोलना चाह्ङ